हैलो मैंने मां तव्हांखे ओला बुक कई हुई थोरी देरि पहिरियों ऐं मां तव्हां खे एडवांस ॾिनो हुओ त कंहिं कारण मां उहो केब केंसिल करणु चाहियां थो ऐं तव्हांखे रिक्वेस्ट कयां थो त तव्हां मुंहिंजा अमाउंट मुंहिंजा अकाउंट में ट्रांस्फर करे छॾियो थैंक्यू